آج کے ٹائم میں اردو بولنے کے لیے بڑے چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ سامنے والا میرے دوست پڑوسی اگر میں ان کے سامنے اردو بولتا ہوں مجھے تو بہت اچھی بولنی آتی ہے ماشا اللہ ہمارے گھر والوں نے سکھائی ہے اور میں نے پڑھا بھی ہے اردو تو اگر میں اپنے دوست سے بات کرتا ہوں اردو میں تو وہ سمجھ نہیں پاتا کیونکہ وہ ان کا رجحان زیادہ انگلس کی طرف ہے آج کا جو چیلنج ہے اردو کے لیے وہ انگلش کو زیادہ بڑھاوا دیا جا رہا ہے اس لیے اگر ہم سامنے والے سے بات کرنا چاہتے ہیں اردو میں تو وہ سمجھ نہیں پاتا تو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ زیا زیادہ سے زیادہ لوگ اردو پڑھیں اور اردو بولے بہت اچھی زبان ہے اردو بہت مٹھاس ہے اردو میں بہت خوبصورتی ہے اردو میں تو میں چاہتا ہوں کہ پوری دنیا کے لوگ اردو بولے